हैल्लो हां जी शर्मा जी बोल्ला दे ओ यरो मिगी थोआड़ा नंबर दित्ता इ'नैं जम्वाल साह्ब होरें दित्ता हां ते अ'ऊं इत्थे मैं ना मतलब कि नमां नमां शिफ्ट होआं इत्थे जम्मू हां ते मैं नौकरी ऐ इत्थे ते मैं मिगी ना इक मिगी उ'नै जम्वाल साह्ब होरे थोआड़ा नंबर दित्ता ऐ कि मिगी ना इक घर चाहिदा लैना मैं यरो हां ओह् आक्खा दे कि बड़े मतलब शैल न बंदे ओ ठीक बंदे न तुसें मतलब देऊड़गङ तुप्पियै कोई घर जिन्ना तुसें चाहिदा जनेहा चाहिदा ओ ठीक ऐ ओ ठीक गल्ल ऐ तां गै मैं सोचेआ मैं गल्ल कर लैना उं'दे कन्नै और तुस फ्री ओ हू'न डिमांडां कोई ज्यादा नी हैन मड़ो मैं ते मेरी फैमली निक्की हारी ऐ आऊं ते मेरी इक लाड़ी गै छड़ी द'ऊं बंदे न छड़े ते घर फ्ही निक निक्का हारा गै चाहिदा कोई दो त्रै कमरे होन ते किचन लाब्बी होऐ ते इन्ना नेहा होऐ नेईं नेईं ओह् ते सिंगल बी चली जाना हां वा दिक्खो शैल होना चाहिदा अज्जकल दे स्हाबे उप्पर होना चाहिदा इ'य्यां मतलब इन हां अच्छा रोड़साइड नी ऐ चलो लोकल मतलब ओह् कोई चक्कर नेईं ऐ मिगी म्हल्ला शैल होना चाहिदा रस्दा बस्दा ओ कोई चक्कर नी ऐ हं म्हल्ला ठीक ऐ

हां अच्छा अच्छा तां फ्ही खरा ओ किन्ने धोड़ी देऊ देऊड़गङ ओ चलो कोई नी हं अच्छ अच्छ अच्छ अच्छा चलो कोई नी इ'न्ना ते हू'न इ'न्ना ते हू'न थ्होना गै कोई नी इ'न्ना मैं देऊड़गा तुस इक कम्म करओ कल मेरी उं'दे कन्नै मीटिंग फिक्स कराऊड़ो ते कल मिलने आं ते फ्ही कर लैने आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा